हाँ हलो हाँ मे तनु मेकनिक बात कर रहा हूँ अच्छा

अच्छा और कोई समस्या है आपकी कार में अच्छा मतलब इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना हाँ तो अभी तो मैं ज़रा दूसरी साइड पर आया हुआ हूँ तो मुझे एक दो घंटे लग जाएँगे तो आप एक दो घंटे बाद फ़्री मतलब अब आ सकता हूँ मैं एक एक दो घंटे बाद फ़्री होकर आ जाएं

हाँ ठीक है चेक कर लूँगा कर लूँगा मैं ठीक है और कोई समस्या तो नहीं है और मुझे बता दो जिससे मैं तैयारी से आऊँ और इस्क्रेच वग़ैरह तो नहीं है कहीं कार पर ठीक है इतनी समस्या है ना ठीक है मैं फ़्री होकर दो घंटे फिर आपको कॉल करता हूँ फिर आप बताइए आना है कि नहीं आना है कंफ़म कर देना एक बार और मुझे ठीक हाँ ठीक है तो मैं कंफ़म करने के लिए एक बार कॉल करूँगा आपको तो बता देना और आपका एड्रेस बता देना मुझे तब हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है धन्यवाद